मुझे उस समय की बात याद आ रही है जब मेरे ऊपर कुछ मुसीबतें आईं जो कि मैं बच्चों को पढ़ाने लिखाने उनकी करने के लिए मुझे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा कुछ मेरे पास जमीन थी कुछ लोगों ने मुझे राय दिया कि आपकी कैसे ये मुसीबतें कटेंगी इसके लिए आपको कुछ करना है तो ऐसा है कि आप जमीन को निकाल देंगे तो कुछ सहूलियतें आपको मिलेंगी लेकिन कुछ लोगों ने मुझे राय दिया कि नहीं ऐसा मत करिए क्योंकि अगर जमीन निकाल देंगे तो आगे चलकर के भविष्य बहुत कठिन हो जाएगा अगर आप इसके विषय में कर रहे हैं तो कुछ भी समस्या को झेलते हुए इस समस्या के निदान के लिए आप कोई छोटा सा रोजगार करिए जिससे रोजगार में आपको कुछ धीरे धीरे नमक रोटी चलने की कुछ रास्ता मिलेगी जिससे आप बच्चों को जिला पहिना पोशाक सबका कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई में भी कुछ आपको सहयोग मिलेगा जिससे मैंने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में सरकार ने मुझे कुछ सहूलतें दी जिससे कि जमीन निकालने में मुझे जो है दिक्कतें आने की जो है संभावना वो छुट्टी बच्चों को कपड़ा कापी किताब सब बच्चों को खाने पीने के लिए मोदी सरकार ने मुझे सब कुछ सहूलतें दी और राशन भी देने लगे खाने पीने की कुछ समस्या या जो हमारी धीरे धीरे कटती चली गईं और कटने के बाद आज जो है मैं उस सरकार का आभारी हूँ जो सरकार ने मुझे सब कुछ मुसीबतों से पार किया और मैं उस सरकार के मुसीबत के पार होने का मैं सरकार के लिए हमेशा जो मैं आभारी हूँ सरकार से मैं यही निवेदन करूँगा कि आप हमेशा हमारे लिए नजर के सामने रहें और हम लोगों को जो कुछ सुख सुविधा मिलती जा रही है वह मुझे मिल रही है औ घर में शौचालय मिला जो है स्वच्छ पानी पीने को मिला खाने के लिए राशन मिला नमक मिला और बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भी मिला उनको खाने पीने के लिए स्कूलों में बहुत सी सुविधाएँ मिली जो बच्चे घूमने टहरने के लिए भी उन्हें हर सुविधा मिलती जा रही है और आज मिल भी रही है इसी के लिए मैं इन सब समस्याओं को मुसीबत तो आती रहती है लेकिन कोई न कोई एक सहारा बनता है जोकि इस मुसीबत को काटने अगर मैं जमीन निकाल दिया होता तो आज मैं सड़क के ऊपर आ जाता मुझे कोई पूछता भी नहीं न मुझे कुछ देता आज मुझे सरकार ने बहुत कुछ दिया है मैं उस सरकार का हमेशा आभारी रहूँगा और